हेलो मैं तनीषका बात कर रही हूँ रघुवंशी इवेंट कंपनी से बात कर रही है मैनेजर बात कर रही हूँ जी मुझे डी बी मॉल में एक मॉडलिंग का इवेंट करवाना है तो आप करवा पाओगी जी हमें सेवेन नवंबर दो हज़ार तेईस को करवाना है वो बारह वो टाइमिंग बारह बजे करवाना है जी पचास लोग रहेंगे वहाँ पर जी मैम आप की तरफ़ से करवाना चाहते हैं

फैशन शो के हिसाब से तैयारी चाहिए हाँ इस्टेज भी चाहिए और और और हमारी मॉडलिंग की सेफ्टी भी चाहिए हमें और एक कमरा तैयार होने के लिए ओके मैम थैंक यू